खंयच्या बाजारांतल्यान उलयता तुमी आमी बीन वास्कोच्यान म्हाका एक किल अळसाणें जाय आशिल्ले कितले पयशान हें चड आसा मात्शें कमी कर न्हू आं आनी आमटान कितल्यान कितले म्हारग तुमचे हांगा आमचे म्हापशे बाजारान काय बरें मेळटा शंबर रुपयान मेळटा देडशे रुपयान तरी पूण तुमच्या हांग कांय गांवठी ना थंय बरें मेळटा आनी तांबडी भाजी बीन हा जून बीन जावना मगे

तूप नाका तेल आसा तें कितल्यांचें अडेशें रुपया आं तें एक दी म्हाका आनी तांतयां हा तांतयां केन्ना येतलीं तीं म्हाका दवर आं दुसऱ्यांक बीन दिवशी दोन डजन पुरो कितल्यान मेळटलीं शंबर रुपया डजन मात्शी कमी कर न्हू आमगे हांग सांकवाळे वयल्यान बरें रेटीन मेळटा साठ रुपयान मेळटा अयशीं ओके डन तर तितले कर आनी आनी किदें आसा तुमचे शॉपाचे मात्शे लोकेशन सांगता म्हाका तुमचो बाजार न्हू खंय आसता तो एग्जॅक्टली

म्हाका तेल आनी तांतयां आनी हय तेल आनी तांतयां सायडीन काडून दवर हांव येतलें तेन्ना दी म्हाका आं तुमची तातयां केन्ना येतलें म्हणलें तुमी आं बरें बरें सेव करून दवर आं नंबर आं बरें तर